हैलो नमस्कार सर ओह् सर थुआढ़े घर कमरा ऐ किराये उप्पर अं अं अं त्रै ज्हार रपेआ त्रै ज्हार रपेआ म्हीना किचन बाथरूम कमरा जां केह् चक्कर ऐ अं अं ऐ कुत्थें भला घर कुत्थें जे ऐ अच्छा चम्बे अच्छा अच्छा चलो कोई निं में शामीं आना में तुसेंगी फोन करगा तुस शामीं घर गै ओह् ना चलो ठीक ऐ ठीक ऐ थैंक यू जी कोई निं